भारत में खाधो घणनि क़िस्मनि जो घणनि प्रकारनि जो आहे किथे शाकाहारी त किथे मांसाहारी किथे थधो त किथे गरमु आहे छो त हर हिक जॻह ते किथे गरमु प्रदेश आहे त किथे थधो प्रदेश आहे उन हिसाब सां गरमु हिसे वारी जॻह ते थधो खाधो जीअं असरु थधो रहे ऐं थधो हिसे वारी जॻह ते गरम खाधो जीअं सरीर में गर्मी रहे हिन प्रकार जी सभु व्यवस्था हूंदी आहे हरे कंहिं क़िस्म जो खाधो भारत देश में खाधो वञे थो जीअं त गुजरात जे अंदरि न घणी थधि आहे न घणी गर्मी आहे इन करे कुझु उते थधो खाईंदा आहिनि त कुछ वरी मांसाहारी यानी गरम खाईंदा आहिनि ऐं कुझु वरी शाकाहारी जीअं सायूं भाॼियूं कणिक दालियूं वग़ैरह चांवर इन तरह जो खाधो खाई ऐं पंहिंजो गुज़िरान कंदा आहिनि जेकॾहिं थधो प्रदेश जीअं शिमला कश्मीर दिल्ली हिन पासे वधीक पूर्तियूं शयूं गरम जीअं त सुको मेवो वधीक थींदो आहे त उहो खाईंदा आहिनि समुंड जी शयूं मछियूं वग़ैरह समुंड जा जीव वधीक गरम हूंदा आहिनि इनकरे उहे खाधे में उपयोग कंदा आहिनि राजस्थान जे अंदरि वधीक गर्मी पवण जे हिसाब सां उते वधीक खीर जूं आइटमूं वधीक खीर जूं वांॻियूं खाईंदा आहिनि उते मध्यप्रदेश जे अंदरि जीअं त न गरम न थधो मिक्स वाता गॾियल वातावरणु हूंदो आहे त उते गॾियल शयूं शाकाहारी ऐं मांसाहारी ॿई खाईंदा आहिनि खाधे जे अंदरि गरम मसालो जीअं रोज़ जे जीवन में शयूं ठाइण लाइ धाणा मिर्च हेड लूणु कारो मिर्च राई मेथी तुरिया खटाणनि में अलॻि अलॻि मसाला विझंदा आहिनि अलॻि अलॻि मसालनि जे करे अलॻि अलॻि स्वादु थींदा आहिनि खाधे में हेड विझण सां खाधो कलर मिर्च विझण सां पकड़ींदो कलर पकड़ींदो आहे ऐं लूणु विझण सां खाधो वधीक स्वादिष्ट थींदो आहे जीअं मसाला हर कंहिं खाधे जे अंदरि अलॻि अलॻि पवंदा आहिनि तीअं अलॻि अलॻि खाधनि में अलॻि अलॻि मसाला विझी करे हुनखे खाई करे ऐं गुज़िरान हलाईंदा आहिनि समुंड जे इलाइक़े वारनि समुंड जी जॻहनि ते माण्हू वधीक मांसाहारी मांस खाईंदा आहिनि मछियुनि जो खाघो धेटनि ॿकिरियुनि खे कटे करे ऐं उन्हनि खे मिर्च मसाला ॾेई रधे करे खाईंदा आहिनि रोज़ जे जीवन में घणनि क़िस्मनि जा मसालनि जो उपयोग कयो वेंदो आहे जीअं त हाणे मैगी वग़ैरह जो मसाला पनीर जो मसालो चणनि जो मसालो दाल में मसालो मुंङनि में मसालो कठोण में अलॻि अलॻि मसालो भाॼिनि में घणनि क़िस्मनि जा मसाला परोठनि में मसाला पांव भाॼीअ में मसाला किथे गरम किथे थधा जीरा वगैर मसालनि जो उपयोग करे ऐं खाधो ठायो वेंदो आहे या उपयोग में खाधो खाइण खां पोए हुनजो सवादु वठी ऐं पाण खे आंनदु ॾिनो वेंदो आहे